आमकां बागेंत लावपाक झाडां नर्सरी गवर्नमॅण्ट नर्सरी आसा तशेंच प्रायवेट बी हांगा करतात गवर्नमॅण्ट तेंकां हें दिता सबसिडी वगैरे दिता आनी त्या सबसिडिचेर ते करतात आनी ते सगळ्यांक वाटटात त्याच प्रमाणे आमी अशें कीत करतात एक झाड कापून बरें झाड आसा फुलांचे झाड आसा जाल्यार तें कापून आमी तें जमनीक घालतात आनी त्या तरेन आमी तें लायतात तर मुख्य आमकां स्तोत्र म्हणल्यार स्त्रोत तो नर्सरी कडल्यान मेळटा सगळे तरेचीं काजुचीं फणसाचीं मागीर इतर झाडां फुलांची झाडां जावूं आयुर्वेदीक झाडां हीं सगळीं आमकां हातुंतल्यान मेळटात नर्सरींतल्यान नर्सरींतल्यान आमी तीं हाडटात आनी मागीर तीं घरा लायतात आनी तेजी मशागत करतात मागीर